बनी जेके खेती कंदा आहिनि हुननि जा जानवर जेके पालियल हूंदा आहिनि हुननि जा टाइम सां ध्यानु रखणो टाइम सां हुनखे खाइण लाइ ॾियणो हुजे जेको खाईंदा आहिनि टाइम सां पाणी ॾियणो हुनसां मत टाइम टाइम सां पाणी पीआरे हुननि जी साफ़ सफ़ाई जो ध्यानु ॾियणो हुनखां पोइ वैक्सीन टाइम सां लॻाइणी जीअं हुननि खे कुझु लॻे थो त पटी कराइणी जल्दी सां डॉक्टर वटि वञिणो हुननि जी टाइम जो पूरी साफ़ सफ़ाई सां टां ध्यानु रखणो